हमरा गामके बच्चा लोक आब पढ़ाइपर तऽ ध्यान देने छलय किछु गरीबके बच्चा जे छै से नौकरीके लऽ कऽ कि पोशाकके लऽ कऽ गरीबी मे पढ़ाइ नहि कऽ पबैए की परेशानी छै सेहो खुलि कऽ नहि बात नौकरी नहि भेटतै की पढ़यमे कमी अपने अइ की पढ़य हम नहि जाइत छी ताहिके लऽ के ओना तऽ शिक्षक अपना गामके मनोरञ्जनके लऽ कऽ बच्चासभ के आगू भविष्य अपन नौकरी उएह सोचत पढ़त तऽ पढ़लाके बाद किछु भेट सकैत छै किछु सरकार भेट सकैत छै गरीबी किछु दूर हेतै गरीबीमे बहुत गरीबके बच्चा नहि पढ़ि पबैत छै जिनका सरकार एखन व्यवस्था केलखिन हेँ तऽ ओहो इस्कुल जाइके लेल तैयार रहैत छै इस्कुल जाइत छै इस्कुलमे पढ़ि लिख रहल अइ आगू नौकरी अपन ओकर आब देखियौ सरकार के जे होबयवला हेतै ओहिके बादे हेतै नौकरी तऽ आब सरकारे देतै पढ़तै तऽ उएह बच्चेसभ